हाँ बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानती हूँ जैसे कि नरेगा है और जो जन आधार है भामाशाह से जो मिलती है राशन कार्ड वाली पर अभी तक मुझे इनमें से किसी का भी लाभ नहीं मिला है और जैसे कि हडरेड डेज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो सरकार ने चला रखा है जो बेरोज़गार जिसके अंदर जो विमेन होती हैं उनको वन थर्ड पार्ट मिलता है वो अब आर्मी बॉयज़ के लिए और विमेन के लिए और जैसी के और भी बहुत सारी हैं जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में देख लो आप ऐजुकेशन में बच्चों के लिए वन डे मील चला रखा है जिसके अंदर उनको खाना और देते हैं और सरकारी स्कूल्स में जो बच्चे पैसे नहीं दे पाते जिनके पेरेंट्स उनके लिए भी है और बहुत सारी है सरकारी स्कूल हो गए प्राइवेट स्कूल्स के लिए एजुकेशनल लोन मिलता है बच्चों को सरकार ताकि पढ़ सके अच्छा खासा और एम्प्लोयमेंट्स के लिए बहुत सारे वर्क्स हैं जैसे कि जो बच्चे बाहर भीक मांगते उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो बेचके पैसे कमा सके ये भी एक तरह से सरकार की योजना ही है और सरकार ने काफ़ी सारी जिस जैसे कि आप लोग देख ही रहें कि नरेंद्र मोदी ने स्वछ भारत स्वच्छ अभियान जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को पानी मिला है नगर निगम की बहुत सारे देहली के अंदर आप देख लो पार्लियामेंट से रिलेटेड

एजुकेशनल सिस्टम ज़्यादा निकलती हैं और अभी ने एक और निकाली जिसके अंदर आप हंडरेड युनिट तक अगर बिजली यूज़ करते हो तो आप को मतलब फ़ायदा है नही तो नहीं है येहीच